कहलहुँ जे अहाँ जे मिथिला राज्यके लेल जे देखै छी जे ओहि समर्थनमे जे छै से कनि रुप धारण कय रहल छै जे अपनानुसार जे छै से लोकमे एकर प्रचार प्रसार से कय रहल छियै से की मिथिला राज्य जे छै से माङ्ग सही अछि से कहु ऐं यौ विनोद बाबु मिथिला राज्यकजे अहाँके माङ्ग अछि से उचित अछि से कहू नहि ठीक सोच जे चाही से तऽ अहाँकेँश ठीक छै लेकिन लेकिन मुख्य रुपसँ हमरा एकटा चीज बताउ अहाँके अखन जँ मानि लिअ अलग कय देल जाए जा धरि अहाँके औद्योगिक क्षेत्र नहि बनायल जायत एहिठमा या पठन पाठनके एकटा बढ़िऑं व्यवस्था नहि कयल जाए ता धरि तऽ अहाँ पिछड़ि गेलियै अहाँके तऽ अछि नहि कोनो साधन आइ किछु दिन पुर्व जे छै से मानि लिअ झारखण्डके अलग कय देलकै बिहारसे तऽ जखन बिहारसे अलग कय देलकै झारखण्डके तऽ झारखण्डके तऽ सभ चीज झारखण्डेके रहै झारखण्ड लग बिहारे पिछड़ि गेलै लेकिन मिथिलामे तऽ किछो नहि छै वएह ने माछ मखान आ पोखरि एकरे ने दर्शन होयत एहिसे की हमर अहाँके आबै वाला जे पीढ़ी छै तेकर विकास सम्भव बुझाबै यऽ बगलमे नेपाल छै आइ जे अन्तर्राष्ट्रीय स्थल छै ओहिठाम सभटा जे चाही से चोर उचक्का सभके जमावड़ा ओहिठाम होइ छै तऽ की एहिसे सम्भव छै विकास मिथिलाके से बताउ एकर जाधरि बढ़िऑं स्वरुप नहि तैयार कयल जेतै पहिनेसे ताधरि एकर विकास हमरा बुझला से जँ एहि माङ्ग उठाबै छी तऽ हम बुझै छी जे उचित नहि किएतऽ बहुत कमजोर छी मिथिलावासी सभ तरहेँ कमजोर छी आ अखन से कोनो तरहक जे छै से सेन्ट्रल एड भेंटतो यऽ आब तऽ देखबे करै छियै सेण्ट्रलोके जे छै जे भेटै छै ओहिमे कतेक तरहके बात होइ छै अपनो स्टेटके मिलाबै पड़ै छै पैसा तखने ने अहाँ कोनो काज देखेबै नहि तऽ कतऽ सऽ देखेबै अहाँ अहाँके आयत कतऽ सॅं साधन पैसा कतऽ सॅं आनबै तऽ अहाँके विकास अवरुद्ध भय जायत जे कनि सोचि विचार कऽ अहाँ काज करु ठीक विनोद बाबु ठीक छै ठीक छै फेर करब बात ठीक छै